हांव गोंयकार आनी हांव कोंकणी उलयतां म्हाका ही भास खूब आवडटा पूण कितें घरा उलयतले शाळेन उलयतले स्कुलांनी उलयतले कॉलेजीन पावले की इंग्लीश मारची पडटा कित्याक कोंकणी उलयल्यार लज न्ही इंग्लीश येना म्हणटात आपलीच भाशा आपल्याकूच विसरची पडटा गोंय गोंय भायले लोक येता हांगा हिंदी मारता कोण मराठी मारता आमी तेंच्या कडेन कोंकणी उलयल्यार तें म्हणटा आमकां कळना तुमी आमच्या कडेन हिंदी उलयात म्हणटा ते आमच्या गोंयान येवन आपली भाशा उलयता आमी आमची भाशा आमच्या गांवान रावून आमकां उलोवपाक मेळना जर आमी गोंया भायर गेलीं जाल्या आमकां कोंकणी मारूंक मेळटा ना आमी कोंकणी जर मारली जाल्यार तें म्हणटले हे कोण आयला खंयच्यान आयला आमकां तुमी कितें उलयता तें कळना आमी भायल्या गांवान गेले आमकां हिंदीच मारची पडटा आमी भायर गेली आमकां मराठीच मारची पडटा नाल्यार इंग्लीश उलोवचें पडटा पण ते लोक आमच्या गांवांन येवन आपली भाशा सोडिना हिंदींत उलयता मराठीत उलयता इंग्लिशींत उलयता चेंज करची पडटा कोणाक आमकां कोंकण्यांक कित्यात आमकां कळटा न्ही सगली भाशा आमी जर कोंकणी उलयली जाल्या तेंच्या कडेन आमकां उलोवपाक मेळना जर आमी तेंच्या गांवान गेलीं आमी कोंकणी उलयली जाल्यार तें म्हणटा आमकां तुमची भाशा कळना तुमी हिंदीन सांगा म्हणटा म्हणल्यार प्रोब्लेम जाता कोणाक आमकां कोंकण्यांक कोंकणी भाशेक कोंकणी भाशा कोण उलयता तेंकां